गुजरात में पढ़ाईअ जे मामले में जंहिं खे साक्षरता चऊं था त पहिरीं जे भेंट में त ॾाढो सुधारु अची वियो आहे पहिरीं पहिरीं त जेको गवर्मेंट जो जेको आहे सो एफ़र्ट घटि हूंदो हो पर हाणे गुजरात राज्य जो एफ़र्ट एतिरो तमामु वधी वियो आहे जो हर कंहिं गांव में गामड़े में ॻोठ में हुननि पंहिंजा स्कूल वधाए छॾिया आहिनि ऐं ॾिठो वञे त अॼु कल्ह जेको आहे सो इंग्लिश मीडियम वारा माना सेंट्रल बोर्ड वारा जेके आहिनि सी बी एस ई वारा उन्हनि बि पंहिंजी शाख़ाऊं वधाए छॾियूं आहिनि गुजरात जे अंदरि त गुजरात हिकु विकासशील राज्य बणिजी वियो आहे हा किथे किथे अहिड़ो आहे जिते झंगलनि में आदिवासी आहिनि या जंहिं जंहिं ताईं उहो पढ़ाईअ जो प्रचारु नथो थिए या कुटुंबनि जे मसइले जे करे बि के के न पढ़ी सघनि था त उते इहो ॾिसणु मिले थो पर मां सम्झां थो अॼु जे भेट में गुजरात में जेको आहे सो पढ़ाईअ जो जेको आहे सो साक्षरता जंहिं खे चऊं था उनमें जागरुकता अवेयरनेस अची वई आहे